मैंने घर में व्यंजन बनाया मेरे बच्चों ने मुझे प्रेरित किया कि मम्मा आज हमने दूसरों के यहाँ से ये सब्ज़ी खाकर आए थे मिक्स वेज की सब्ज़ी खाके आए थे यानी कि सभी सब्ज़ियों को मिक्स करके जैसे मटर हो गई गोभी हो गई आलू है और गाजर है और उसमें बलहर भठ्ठे ये सब सब्ज़ियाँ हो जाती हैं इन सबको बोले मम्मी उनने मिक्स करके और बनाई थी तो हमको हमने उनके यहाँ खाई तो हमें बहुत अच्छी लगी तो क्या आप बनाके खिलाओगी क्या हमें मैंने कहा ठीक है बनाके खिलाती हूँ तो मैंने भी ये पूरी सब्ज़ियाँ मार्केट से मंगवाईं और मैंने मतलब सब सब्ज़ियों को बढ़िया धुला धुलके और बढ़िया काटके और रेडी किया रेडी करने के बाद मैंने उनको बघारा हम पाँच छ लोग हैं घर में पाँच छ लोगों के हिसाब से थोड़ा सा मतलब ज़्यादा लगता है तो इसलिए हमने थोड़ी थोड़ी सब्ज़ियाँ ज़्यादा लीं ज़्यादा लेने के बाद फिर मैंने उनको बढ़िया धुलके काटके और फ़्राई करी फ़्राई करने के बाद उसमें हल्दी मिर्ची नमक धनिया और गर्म मसाला ये सब डाला ये डालने के बाद फिर मेरे बच्चे बोलते हैं कि मम्मी इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला डालो तो इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा लगेगा तो मैं मैगी मसाला डाला थोड़ा सा नमक भी डाला तो ये सब हमने डालके और उसे पकाया पकने में काम से कम उसे पंद्रह से बीस मिनट लगे पंद्रह बीस मिंट बाद जब सब्ज़ी पककर रेडी हो गई तो फिर मैंने मेरे बच्चों को बोला कि बेटा आप टेस्ट करके बताओ कि ये वैसी बनी है या नहीं बनी है तो बच्चे बोलते हैं हाँ मम्मी ठीक है आप दे दीजिए हम टेस्ट करके बताते हैं तो मेरे बच्चों ने जब टेस्ट करके बताई तो हाँ मम्मी टेस्ट वैसा ही है तो हम सब लोगों ने मतलब बैठकर फिर खाना खाया खाना खाया तो सब्ज़ी अच्छी बनी थी बहुत अच्छी बनी थी मेरी जो मतलब बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी सब जो वो दीदी लेकर आईं थी बिल्कुल वैसे ही सब्ज़ी बनी है तो बच्चों ने जब मुझे प्रेरित किया तो इस कारण मैं ये सब्ज़ी बना पाई